हॅलो सर मगे नांव फेलसी ग्रेशस आनी म्हाका आदार कार्ड करपाक एप्लाय करपाक जाय तर म्हाका आतां अठरा वर्सां जालें आनी आतां आधार कार्ड नासतना कांय जायना तें आयच्या काळान खूब गरजेचें आनी हांव तुजेडे येयलां म्हाका आधार कार्ड कररपाक कित कीत डॉक्युमेंट्स लागताय जाय म्हूण ह्या दिसांनी आधार कार्ड नासतना कांय जायना स्कूल एडमिशन करपाक आधार कार्ड जाय खूंय कामां गेल्यार तें जाय आधार कार्ड आमच्या डे टू डे लायफां इम्पोर्टंट तेजो बारा डिजीट नंबर आमचे वळख अशी आधार कार्ड लागोन आमकां भरपूर बेनिफिट्स मेळटाय जशी की स्कॉलरशीप्स आनी हेर फायनेनशियल अससिस्टंस ताका लागून आमकां गवर्मेंट खूब आदारूय करताय ती आमगे वळख अशी ताका लागून फ्रॉड आनी करप्शन उणें जाताय आदार कार्डाचे डिसएडवानटेजीसूय बीन आसाय जशें की आमगे वळख लोकांक कळपाक शकता सर तुमी म्हाका आधार कार्ड कररपाक खुंयचे खुंयचे डॉक्युमेंट्स लागताय ते सांग आनी अपोयमेंट खंय आनी कशी घेवपाची तीय सांग